में इक गरीब तबके कन्नै तल्लक रखदा साढ़े घर बी डुड्डू हे डुड्डू होर उत्थें गै मेरी स्कूलिंग होई उत्थें गै में पढ़ेआ लिखेआ अठमीं तक उत्थें पढ़ेआ ते ट्रैकिंग दे बारे बिच्च जानि के कुतै प्हाड़ियां चढ़नियां जां उतरनियां साढ़ा रोजा दा कम्म हा स्कूल जेह्का कम से कम पंज छे किलो मीटर दूर हा स्कूल जेह्का पंज छे किलो मीटर दूर हा तो उत्थें सवेरें त्यार होइयै स्कूलै गी जाना एह् बी इक ट्रैकिंग दा गै कम्म आई गेआ हून नोहाड़े बाद उत्थें में अठमीं तक पढ़ेआ अठमीं दे बाद में फिर रामनगर आई गेआ रामनगर हायर सकैंडरी हा उत्थें पढ़ेआ नोहाड़े बाद फिर में इत्थै कालेज उधमपुर आई गेआ उधमपुर पढ़ेआ इत्थें नोहाड़े बाद मेरी नौकरी लग्गी गेई ऐज़ टीचर ते फिर जाब बी कुदै मिलेआ साढ़ियां जानि के ट्रांसफरां बड़े बड़े दूर बी होंदियां रेहियां उत्थें बी प्हाड़ी एरिया गै लभदा रेहा असेंगी होर मैकसिमम इ'यां गै करदे करदे तरक्की करदे करदे में इक हैडमास्टर बनी गेआ हैडमास्टर दे बाद में ज़ै ई ओ बनी गेआ तुस समझी लैओ जिसलै ज़ैड ई ओ आह्ला जाब मिलेआ ते उसलै बी इयै हा कि स्कूल दिक्खने कि महाराज फलाना स्कूल उप्पर फलानी प्हाड़ी उप्पर ऐ एह् बी इक साढ़ा ट्रैकिंग दा गै कम्म रेहा होर असेंगी एह् प्राक प्रिकाशनिर करनियां चाहिदियां कि कम से कम अस अपना कम्म जेह्का ऐ ओह् ठीक तरीके नै करी सकचै असेंगी कोई नकसान नी होऐ ताकि अस प्हाड़ी एरिये च बी जाच्चै हून कि के नें एरियें च गै अस जम्मे पले दे ते उत्थें गै अपना कम्म जेह्का एह् करा सकने आं तो मेरा कहने दा मतलब एह् ऐ में कि में हून अस उधमपुर च रौह्न्ने आं उधमपुर रौह्न्ने आं बच्चे बच्चे जेह्के ठीक सैटल होई दे नेईं तां पैह्लें ते एह् बी उत्थें डुड्डू गै पढ़दे हे जिसलै निक्के निक्के हे ते अजें बी उत्थें गै पढ़दे हे नोहाड़े बाद आस्ता आस्ता में जिसलै उधमपुर आया मेरी ट्रांसफर होई तो में उधमपुर आई गेआ तो उधमपुर बी जानि के बच्चें गी इत्थें पाई लैता तो ट्रैकिंग दा कम्म ते तकरीबन तकरीबन चलदा रेहा मेरे बड्डा बेटा जेह्का उसनै ट्रैकिंग बी कीती दी ऐ अस बी जानि के हून जिसलै डुड्डू जन्ने तां कुस बेल्लै पैदल एरिया बी होंदा ते ओह् बी इक ट्रकिंग आह्ला सिस्टम आई गेआ क्योंकि पैदल जाना अपने समान चुक्को अपने बिस्तरे शिस्तरे जां केईं बारी एह् बी होंदा कि बिस्तरे शिस्तरे कपड़े शप्पड़े सारा किश कन्नै लेना पौंदा हून अज्जकल कु'न होंदा उत्थें कई बी निं होंदा लेकिन फिर बी असेंगी एह् सारा रक्खना चाहिदा हून बैक बैक आक्खै कोई के हून इस बेल्लै मेरी सताह्ठ साल उमर ऐ तो में हून मिगी आक्खै कोई के में डुड्डू जाना में नेईं जाई सकनां कि के नेईं जनोंदा घरै आह्ली इत्थें ऐ बच्चे इत्थें न ओह् बी वैल्ल सैट्ट न अपने अपने नौकरियां करा दे न तो असेंगी कम्म बड़े अच्छे तरीके कन्नै करना चाहिदा ठीक ऐ जी अच्छा जी